ना हमनाय आङाे ना हमनाय आगजु बेफाेरखौ आं बाहायनाया नै ओरै गुदि आगजु बाहायनाय जायो जेरै नाखौ बोरसिजों बोननाय जायो बोननानै बोननाय मानि ओरैबायदि लफायोमोन जों औवा एम्फौ दानख'नानै लायोमोन मालायनि औवा बुरखा बिदिनो औवा सुबा सुबा थाङै थाङै औवाखौ दानख'सै ना लफायसै लाबोनसै एखमबा बेफाेर बायदिनो हाखरफोर दै राननाय समफ्राव दै एसे जग्रब जग्रब थायोब्ला बेफोरबायदि थोरसि गामला लानानै बालथिंफोर लानानै थांफानानै सारनानै जोङो मागुर सिंगि बायदिसिना बेफोरबायदि ना हमनानै लाबोनाय जायोमोन आरो ओरै मुसारि बोनानै जायोमोन दैज्लां बोथोराव जोङो दै बाना बा जाबा हाखर हाला दै जमा जानायफ्राव गोबां ना नुयोब्ला बिदिनो मुसारिजों हयो लोगो सासे सानै लानानै नो हनानै लाबोनानै जायोमोन आरो बिदिनो सारनाय दै दंबा सारनाय बे बादि खालामनानै जों नाखौ मोनो दा नि जुगावबाे जोङो एखमबा समाव नाखौ औवा एम्फौफोरजों लफायनानै दाबो बोनो आरो बिदिनो दै दिमोलफोर थायोब्लाबो बेफ्राव बोरसि दान्दा गोलाव इसे दुरुं गोलाव होनानै बेयाव सेहा फिसा एसे गोलाव होनानै बोरसि जेन' इसे दरथा साइसनि बोरसि खानानै बिजों फुलथा होनानै बे जोङो सोमहाबो आरो गंनै गंथाम लांनानै सोमहाबनानै दोननाय जायो बेव ना सौयोब्ला आन्दास मोनखायो फुलथायाव मावनाय नुयो जोङो बे फुलथा सोमावबाय थानाय आरो फुलथाखौ बोरैबा बोगदोलाङोब्ला बे नाया अरथाबनानै बोगदोनाय जायो दा बेफोरखौ जोङो बोखाङोब्ला बेजों लोगोसे नाया फैफानायजों फैफायो बेफाेर बादि खालामो आराे एखमबा समाव जोङो बा दिमोल दिमोल दै गुवार फ्राव जे बायदिसिना लानानै सारना लायनाय जायो आरो गोबां जायगायाव बेफोरबायदिनो बान्दो खोहोनानै दोननाय बेफ्राव

गेट बायदिसिना खालामनाय जायो बेफ्राव एखमबा समाव हगारना होनाय जायो बेफोर बायदि हगारनाय समाफ्राव जोङो जे मुसारि जेखाइ खबाइ लानानै बहुत रोखोमनि ना हमनानै लाना फैनाय जायो आरो एरै बेराफारसे दंबावाे सेन खखा खाखि बायदिसिना बानायनानै दुब्लि बारिफ्राव दा दैलां बोथोराव दैलां बोथोराव दुब्लि दुब्लि आलि आलि खाखिफोर सा खखा खखाखौ खाखिफोर सानाय जायो आरो खखाखौ जोङो दै दुद्रुनाय बान्दोनिफ्राय सिरिनाय बेफोरबायदि जायगायाव नाजावनानै दोनो बेयावबो जोंबो ना बोनो आरो

दै थेनानै जेला बोहैबाय थानाय बेफोर बादि जायगायाव जाें सेन सानानै सम सम ना बोखांनाय जायो आरो दानि जुगाव गोबां मानसिफ्रानो नाखौ नागिरना बांसिन जाबा जाला बांसिन हाथाइ बाजारआव नागिरनानै बायनानै सोलाबब्लाबो जाफैनाय जायो जोंबो आगलआव बेफोरबायदिनो बायदिसिना आइजेंफोर हेबलु हेबला खालामनानै बेफाेरजाेंनाे ना बोखां बोखां बो जेला बोरसिफोरजों बोननानै बा लफायनानै सेन खखाफाेरजों बेफोरबायदि बोखांनानै जों जानाय जायोमोन दानि जुगाव बेफोर बायदि गैला बेखायनो गोबां सुबुंफ्रा बायनानैसो जायो